ميں مہينے ميں ايک دو بار كہيں قصبوں ميں چلا جاتا ہوں كوئى خريدارى كے ليے اور ديہاتوں ميں رشتےدار يا دوست و احباب سے ملنے چلا جاتا ہوں بس يہى مقصد اور يہى غرض ہے اس كے علاوہ كوئى اور نہيں